جی گھر میں کھانا پکاتے جب ایل پی جی گیس سلینڈر کا استعمال کرتے ہیں ہم لوگ بھی جی جب میں چھوٹا تھا جب ہماری نانی جب چولہے پہ پکانا تھا پکاتی تھی کھانا پہلے تو کا وہ تھا کیا کوئلے کا لکڑی کا تھا دور اس کے بعد پھر یہ سلینڈر آیا میرے امی کے دور میں وہ جب جیسا سلینڈر آیا اس میں بہت زیادہ جان کا خطرہ ہونے لگا گیس اگر لیک ہوئی تو بھی گیس سلینڈر پھٹ سکتا ہے جس سے کئی جانوں کا مالی نقصان ہو سکتا ہے اسی لیے ہماری امی جان جو ہے ہمیشہ ہی ہم بچوں کو چولہے کنے نہیں جانے دیتی تھی چھوٹے رہے جب اور بڑی احتیاط سے گیس سلینڈر کو آن آف کرتی تھی جیسا ہی کہ پکوان ختم ہو گیا اسے آف کردیتی تھی اور جیسا پکوان چالو رہتا اسے آن کردیتی تھی بہت ہی احتیاطاََ ایل پی جی استعمال کرتی تھی سلینڈر کو وہ ہماری امی اسی طرح ہمیں بھی اسی طرح احتیاط کرنا چاہیے حفاظت احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے ہماری زندگی کی